अगर हमसब मौसम कऽ अनुकूल दौड़ैत छी जेना गर्मीके मौसम भेल तऽ एहिमे हमसब हाफ पेन्ट हाफ आ जुत्ता लगाए कऽ दौड़ैत छी जे हमरा सबके गर्मी तऽ खूब लगैए रनिङ्ग करैत समयमे दौड़ैत समयमे गर्मी तऽ खूब लगैए लेकिन करब की मौसमके अनुकूल दौड़ै पड़ैत छी आओर हमसब एहि लेल खूब मेहनत करैत छी दौड़ धूप हमसब खूब खेलाइत छी गर्मीमे खूब दौड़ैत छी सुबहो दौड़ैत छी शामो दौड़ैत छी आओर दौड़ैमे हमरा सबके अच्छा लगैए इहएके चलते हमसब खूब अच्छासँ दौड़ैत छी कहैत छी सुनैत छी आओर बोलैत छी जे जे दौड़ैलै हमसब जाइत छी सुबह कमसँ कम चारि बजे उठैत छी दौड़ैत छी दू घण्टा रनिङ्ग एक घण्टा रनिङ्ग करैत छी एक घण्टा एक्सरसाइज करैत छी दू घण्टा हमसब एक्सरसाइजमे मेहनत करैत छी सुबहके आओर साथमे खुब अच्छासँ दौड़ो करैत छी रनिङ्गो अच्छा बनाबैत छी जे दौड़मे आगेके समय दिक्कत नहि होएत आओर ठण्डके मौसममे हम फुल कपड़ा पेन्ह कऽ दौड़ैत छी जैसे ठण्ड फेर धीरे धीरे पहले कपड़ा सब उतारैत छी लेकिन पूरा फुल कपड़ा पिन्ह कऽ हमसब दौड़ैत छी ठण्डीमे ओहोमे जुत्ता लगेनाइ अनिवार्य रहैए हमरा सबके जुत्ता लगाबैत छी बोलैत छी दौड़ैत छी आओर साथमे रनिङ्ग करैत छी आओर ई दौड़ैत समयमे ने जे दिक्कत दिक्कत होइए ठण्डीमे जे एतेक ठण्ड जब सब सुतल रहैया तऽ हमसब दौड़ैत छी ठण्डमे जे सब अपना अपना घरमे सुतल रहैया ओहि समयमे हमसब रनिङ्ग करैला जाइत छी सुबहोके शामोके तऽ बहुत अच्छा लगैए मौसम अनुकूल हमसब दौड़ैत छी मौसमो अच्छा रहैत छै फेर रनिङ्ग कयला बाद जब गर्मी अबैए तऽ अच्छा लगैए जे साथमे बहुत अच्छासँ रनिङ्गके भए जाइए आ साथमे अच्छासँ कामो भए जाइया सबकुछ भए जइया तऽ हमसब देखैत छी जे रनिङ्ग केनाइ बहुत अच्छा लगैए ठन्डीयोमे गर्मियोमे सब मौसममे नीक हमरा अच्छा लगैए तब बरसातोमे हमसब रनिङ्ग करैला जाइत छी तऽ रेन कोट पहिन लैत छी जाहि से हम बरसातसँ भीङ्ग सकैत नहि भिङ्ग सकी आओर बरसातके पानी हमरा ऊपर नहि पड़ै इहए लए हमसब रेनकोट लगाए लै छी तऽ ओहोमे लेकिन जुत्ता लगेनाइ हमरा सबके अनिवार्य रहैए जुत्ता पहिने कऽ हमसब दौड़ैत छी इससे आगे चलिके हमरा सबके जुत्तामे दिक्कत नहि होएत खूब दौड़ै छी खूब दौड़ धूप करैत छी खूब अच्छासँ मेहनत करैत छी बरसातोमे रोड पर एक्ससाइज करैत छी या अपन जगह कोनो बनेने रहैत छी ओहि जगहमे जाकऽ हमसब एक्ससाइज करैत छी साथमे रहीके एक्ससाइज करैत करैत बहुत अच्छासँ मेहनत लगैए साथमे दोस्तो लोग रहैए जे सब दोस्त लोग जाइत छी साथ दौड़ैत छी सब मौसममे कहियो ठण्डी गर्मी बरसात जे मौसम हो ओहिमे लेकिन हमरा सबसँ जादा मेहनत अच्छा लगैए दौड़ैमे ठण्डके मौसममे जाएमे सब दोस्त साथमे उठलहुँ रनिङ्ग करलहुँ अच्छा से तऽ बहुत अच्छा लगैए सब दोस्त साथमे रनिङ्ग करैमे आओर अच्छासँ दौड़ैत छी सब दोस्त मिलके आओर सब दोस्तो साथमे बहुत अच्छासँ दौड़ैया सब दोस्त दौड़ै वला पार्टी सब यऽ अच्छा यऽ आर ओहोसब बहुत मेहनत कए रहल यऽ दौड़ैके पिछे आओर ओहोसब बहुत दौड़ैला जाइए सब मौसममे ठण्डी हो बरसात हो गर्मी हो या जे भी मौसम हो बहुत अच्छा सँ दौड़ैए घुमैए फिरैए एक्ससाइज करैए सब किछु करैए मौसममे मौसम कऽ अनुकूल ओसब दौड़ैए धुपैए आओर बहुत अच्छासँ मेहनतो करैए आओर हमर दोस्तो लोग एहने सब यऽ सब रनिङ्ग करैए मो मौसमके अनुकूल केओ ठन्डीयोमे जाइए गर्मियोमे जाइए बरसातोमे जाइए मौसममे अलग अलग वस्त्र पिन्ह कऽ जाइए गर्मीमे हाफ पेन्ट हाफ गंजीमे जाइए ठण्डीमे फुल कपड़ा पिन्ह कऽ दौड़ैए बरसातमे रेनकोटके साथ दौड़ैए सबचीजके साथ दौड़ैए